भूमि संबंधी विवाद हो या कोई पारिवारिक मामले का निपटारा हो या कोई मज़दूरी की बात हो या कोई ऋण लिया हूँ उसकी बात है कि जैसे कानूनी मुद्दा को सुलझाने के लिए मैं कानूनी लोगों से संपर्क करते हैं और उनके ही द्वारा उनका कानूनी तौर तरीके से उसमें साका में हाल जोड़ता हूँ जिससे कि मुझे भी परेशानी ना झेलना पड़े और ना ही यहाँ के शासन प्रशासन को ना ही यहाँ के लोगों को जिससे कि मैं कानून के खिलाफ़ जा के कोई काम करूँ और लोगों को तकलीफ पहुँचे मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि भूमि विवाद और परिवार विवाद ये अक्सर हरेक गाँव हरेक घर में है इसका निपटारा अपने कर नहीं कानून से और कानून द्वारा ही किया जाना चाहिए जिसमें अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलता है सलाह मिलता है उससे समस्या का समाधान मिलता है इसलिए मैं ऐसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए कानूनी लोगों से ही मदद लेता हूँ